नाजरेंत पिंटो मिनेजीस सिक्वेरा डिसिल्वा जॉन लोबो मायकल जॉकी सिल्वा झेवियर एनड्रिया एलबर्क्यू एलिना सालदाना अफोन्जो आल्मेदा आर्नॉल्ड अरहना मागी लुईज कायतान मिरा पेद्रू मायकल फिलीप सिल्वा जुजे जोजफ मारिया पुश्पा सीमा कॉशेसांव कायतान